हा जय झूलेलाल जय झूलेलाल विनए भाई असांखे घर में महिमान आया आहिनि त असांखे आइस्क्रीम जो ऑडर ॾियणो हो थोरो मन वीह पंजवीह ॼणां आहिनि त आईस्क्रीम जो ऑडर ॾियणो हो हिकिड़ो केक खपंदो हेवमोर जो केक ईंदो आए न चॉक्लेट जो हा आईस्क्रीम केक खपे हेवमोर जो हिकिड़ो चॉक्लेट फ़्लेवर जी ऐं अच्छा अच्छा वेनीला बि आहे तव्हां वटि ठीकु आहे त हिकिड़ो चॉक़्लेट ऐं हिकिड़ो वेनीला आईस्क्रीम जो केक ऐं हिनमें चॉक्लेट जी हिकु हूंदी आहे न हीअ आईस्क्रीम हुन में डबल चॉकॉबार वारी अथव या अच्छा ऐं अच्छा त ॾह खनि पीस हुनजा खपनि डबल चॉकॉबार जा आईस्क्रीम जा ऐं उनजे अलावा कुझु ॿिया हेवमोर में हुजनि प्रोडक्ट्स सुठा हा रेड वेल्वेट बि सुठो हलंदो आहे रेड वेल्वेट बि त ठीकु आहे रेल्वे रेड वेल्वेट बि करे लहिजो हिकिड़ो अच्छा रसबेरी ऐं गुलकंद रखंदा आहियो गुलकंद हेवमोर जो गुलकंद आईस्क्रीम पान वारी बि हा त ठीकु आहे त पंज पंज खनि हू बि करे लाहिजो गुलकंद ऐं पान वारी बि अच्छा त जे अच्छा त चौपाटी बि आहे न त हू त ॾिसां थो बाक़ी इनजा सभिनि जा प्राईस वग़ैरह तव्हां ॿुधाए लाईजो मूंखे हिकु बार छो की लास्ट टाईम हीअ केक त घुरायो हो त ही त मतिलब सुठो लॻो फ़ेमिली में घुरायो हो हिकु बार केक बडे हो कंहिंजो कहिड़ो रेड वेल्वेट ऐं अच्छा चॉक्लेट वारो अढाई सौ रुपिया महांगो थी वियो आहे चॉक्लेट वारो पहिरीं ॿ सौ वीह जो घुरायो हो ऐं हिनजो डबल डबल चॉकॉबार ओ हो फ़िफ़ फ़िफ़्टी रुपीस में थी वई आहे थटी फ़ाएव में घुराईंदो हुयुमि पहिरीं मां डबल चोकोबार ओके अच्छा अच्छा ठीकु आहे त हा उनजो ॾह त रखिजोसि ऑडर जो बाक़ी हिनजो गु गुलकंद वग़ैरह जो मां पुछी करे ॿुधायाव थो केतिरी कंहिंखे खाइणी आहे

आईस्क्रीम केक में पाण खे हिकिड़ो इहो चॉक्लेट वारो त आहे ई कमप्लसरी रखिणो आहे हिकिड़ो वेनीला आइस्क्रीम वारो आहे उहो रखिणो आहे ऐं हिकिड़ी हीअ ॾह कुल्फ़ि कंफ़म समिझो डबल चॉकॉबार वारियूं आहिनि ईयूं हा बाक़ी त मां मतिलब कंहिंखे केतिरी कंटेन्ट खाइणो त उहो मां पुछी करे तव्हांखे ऑडर कंफ़म कयां थो हा न एक्स वाए जेको आहे जी ऐं ठीकु आहे रेडी करे रखो मां अचांव थो हे न कलाक ॾेढु कलाक खनि में ठीकु ठीकु आहे ठीकु आहे जय झूलेलाल